सना हेयर कटिंग सलून मां मां बर्लिंगटन था ॻाल्हायां पेई मूंखे पंहिंजा वार नंढा कराइणा आहिनि ऐं हा मां सना हेयर कटिंग सैलून थो थी ॻाल्हायां पेई मां बर्लिंगटन ते मुंहिंजो हेयर कटिंग सेलून आहे ॿुधायो तव्हांखे छा खपे तव्हांखे छा कराइणो आहे

अच्छा अच्छा ठीकु हा हा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु आहे असांजो पूरो सॼो पार्लर पार्लर ई आहे सॼो हेयर कटिंग सलून आहे हा हा बिल्कुलु असां वटि त इलाही कलाकार वग़ैरह ईंदा आहिनि पंहिंजो मेकऑवर वग़ैरह कराइण ऐं पंहिंजा हेयर स्टाइल वग़ैरह ठाहिराइण शादियुनि बादियुनि में असां कंदा आहियूं इहो ॿुधायो कि तव्हांजी उमिरि छा आहे सिक्स्टी प्लस आहे त तव्हांखे मां मतलबु सजेस्ट कंदसि कि ब्लीच तव्हांजे मथां हेॾो सूट न कंदो हा ऐं वार जेके तव्हां कट कराइणु चाहियो था त उहो भले मां तव्हांजे स्टैप कटिंग कराए सघां थी करे सघंदसि लेकिनि जेको ब्लीच मां तव्हांखे सजेस्ट न कंदसि छो त एज जे हिसाब सां थोरोसो ठीकु न लॻंदा थोरेसे म मतलबु छा चवणु खपे कि अच्छा सि सिर्फ़ु टचअप कराइणो हुजेव त पोइ त हलंदो हा हा हा अच्छा अच्छा हा त बसि बिल्कुलु बिल्कुलु असां वटि त वर्कर्स ॾाढा सुठा आहिनि ॾाढा मतलबु हिक न न न तव्हां हिकु दफ़ो हा हा न न बिल्कुलु तव्हां अचो बिल्कुलु अचो मां तव्हां बर्लिनटनि चौराए ते अची करे जेको सदर पासे ॾे रस्तो वेंदो आहे हुते तव्हां सौ सौ मीटर थोरो अॻिते हलंदा त हुते सना हेयर कटिंग सैलून आहे त तव्हां उते अची था सघो असां वटि ॾाढा सुठा वर्कर्स आहिनि ऐं तंहिं हूंदे बि जेके वर्कर्स आहिनि उहे तव्हांजी हेयर स्टाइल खे तव्हांजे हिसाब सां ॾिसी करे बि उहो ॿुधाए सघंदा भई तव्हां ते छा सूट कंदो छा न कंदो बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अची था सघो बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु बिल्कुलु असां त घर बि अची करे अगरि शादीअ वारो घरु आहे त असां घरु अची करे बि कंदा आहियूं हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा न उहो सभु असां वटि अवेलेबल अ अलॻि अलॻि तरह जा असांजा हिते आर्टिस्ट आहिनि जेके मतलबु बिल्कुलु ई समुझो हिकु तरह सां चहरो ई बदले छॾींदा ऐं इअं बदले छॾींदा मतलबु सुठे रुप में कि माण्हू ॾिसंदो आहे जेको त उहो ॾाढो सुठो मतलबु हुनखे वणंदो ई आहे का अहिड़ी ॻाल्हि नाहे तव्हां बिल्कुलु अची था सघो पिया हिकु दफ़ो तव्हां पहले पाणि आज़मायो तव्हांखे ठीकु लॻे त पोइ तव्हां भले बुकिंग वग़ैरह कराए था सघो पिया ऐं बुकिंग कराइण जे लाइ हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ह हा हा हा

त तव्हां वटि इंगेजमेंट हा हा इलाही स्टाफ़ आहे तव्हांखे इंगेजमेंट के कहिड़े ॾींहं आहे मतलबु कॾहिं आहे टाइम थोरोसो ॿुधायो अठावीह मई त हा ॾींहं वधीक न आहिनि मतलबु मां तव्हांखे सजेस्ट कंदमि तव्हां हिकु दफ़ो पोइ अची करे असांजे पार्लर में अची करे ॾिसो मां तव्हांखे थोरोसो ट्रायल बि ॾींदसि त हुन में तव्हां पंहिंजो पाण खे ॾिसो साम्हूं अची करे असां वटि सॼा साधन आहिनि त हुनजे हिसाब सां तव्हांखे जंहिं महिल असां कराईंदासीं न हेयर स्टाइल वग़ैरह त कटिंग त पोइ लेकिनि असां हुनजे डम्मी बि ॾेखारींदा आहियूं भई डम्मी परफ़ॉमंस बि ॾींदा आहियूं त हुन में तव्हांखे ख़बर पेईजी वेंदी भई कहिड़ी शइ मूंखे सूट कंदी कहिड़ी न कंदी ऐं तंहिं हूंदे बि अगरि तव्हांखे ई कुझु समुझ में थो अचे कि हा मूंखे ही हे ई कराइणो आहे त जेको तव्हांजी इच्छा हुजे असां उहो बि करे था सघूं पिया हुनजी काई चिंता वारी ॻाल्हि काने का हा हा बिल हा हा हा न न तव्हांखे बिल्कुलु शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो तव्हां हिकु दफ़ो अची करे तव्हां पाणे अची करे आज़माईंदव तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो असां वटि ॾाढा सु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं ॾाढी सुठी ब्राइडल मेंदी ऐं पार्टी वारी जेकी अलॻि सां थींदी आहे उहा मेंदी हिकु नॉर्मल बि मतलबु हर तरह जो असांखे साधन आहिनि फ़ैसिलिटिज़ आहे ॾाढा सुठा मेंदी आर्टिस्ट आहिनि असां सभु सभु सभु अथव तव्हां हिकु दफ़ो छड़ो तव्हां बि मौक़ो ॾियो तव्हांखे पाणेई लॻंदो कि हा मां ठीकु ठाकु जॻह ते आई आहियां ऐं तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा तव्हां अॼु अॼु आहे एकवीह तारीख़ त तव्हां हिकु ॿिन ॾींहंनि में ई अचो त जीअं तव्हांखे हिकिड़ो ट्रायल मिले त जीअं फ़ाइनल पोइ तव्हां अठावीह तारीख़ कराए सघो अॼु त व अञा ॿुधर ई आहे ठीकु आहे हाणे हुन में टाइम वधीक न रहिजी वेंदो अगरि तव्हां सुभाण में ई अची वञो त तव्हांखे ट्रायल थोरो सुठो मिलंदो तव्हां पंहिंजे बारे में सोचे सघंदव कि हा मूंखे इहे कराइणो ॿियो कराइणो आहे मतलबु जेको ट्रायल ऐं रीयल जे विच में थोरोसो गैप त हुजणु खपे त तॾहिं तव्हांखे समुझ में ईंदो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजो मॉस्ट वेलकम आहे ठीकु ठीकु बिल्कुलु तव्हां मूंखे थोरो अॻवाट ॿुधाए छॾिजो बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु थी वेंदो छो त तव्हां अॻवाट ॿुधाईंदव त असां उहो तव्हांजो स्लॉट ॿ इंगेज्ड रखंदासि त तव्हांखे काई दिक़त न थींदी ऐं हिकु दफ़ो तव्हां अची करे म सेवा जो मौक़ो ॾियो तव्हांखे काई शिकायत न मिलंदी ॾाढा सुठा आर्टिस्ट आहिनि हा धन्यवाद हा बिल्कुलु धन्यवाद आहे तव्हांखे कि तव्हां मूंखे आज़माइण जी कोशिश कई आहे बिल हा बिल्कुलु बिल्कुलु सभु सभु कुझु मिलंदो तव्हांखे हिकु दफ़ो सेवा जो मौक़ो ॾियो तव्हांखे असांजी सेवा में काई कमी न मिलंदी तव्हां बिल्कुलु अची था सघो पिया चाहियो पंहिंजे धीअ खे साणि वठी अचो उहा त अॼुकल्ह हूंदी त तव्हांखे पाणि ॿुधाईंदव सुठो सजेशन उहा बि ॾींदव कि भई हा कीअं तव्हां ते सूट करे थो नथो करे पियो छो त तव्हां ॿुधाए मुंहिंजी एज सिक्स्टी प्लस आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अचो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे बिल्कुलु अचो ठीकु ठीकु हरिओ हरिओम हरिओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल